उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो है गैलरी सिनेमा घर थिएटर और म्यूजियम है वैसे की अगर हम बात करें कि आट गैलरी आल्ट गैलरी नोएडा में है जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर आर्ट का प्रदर्शन किया गया है आट मतलम किस हर तरीके की का चित्र बनाके वहाँ पे लगाया गया है बहुत ही प्राचीन प्राचीन तो ये नोएडा का बहुत ही सुन्दर आट गैलरी है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं विदेश से आते हैं इंडिया से हर इंडिया के हर राज्य से और जगह से लोग जो है वहाँ टिकट कटवाते हैं और उस प्रदर्शन का जो है देखते हैं और यहाँ पे बहुत सारे सांस्कृति की चीज़ें मतलब विरासत में मिली है जैसे की हम अगर ओ देली चले गए तो वहाँ पे लाल किला देखते हैं लाल किला मुगलों का हमारा जो मुगल थे उन्होंने वो उन लोगों ने उन लोगों ने बनाया था चांदनी चौक में जो है लाल किला हो गया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें विरासत में मिली है अपने पूर्वजों से आगरा में हम लोग जो है आगरा में हम लोग जो है आगरा में हम लोग देखने में जाते हैं ताजमहल जो बहुत ही ज़्यादा एक फेमस चीज है जहाँ पे जिस मुमताज बेग़म की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था तो यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर जगह से वो इस संग्रहालय को देखने के लिए आते हैं